हाँ मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि किताब पढ़ने से कई प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं मैं हमेशा अलग अलग किताबों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ जैसे कि कभी कविता की किताब कभी कहानियों की किताब तो कभी कभी शायरी भी पढ़ती हूँ पर इसके अलावा मुझे समाचार पढ़ना भी अच्छा लगता है इसलिए मैं कभी कभी समाचार पत्र भी पढ़ती हूँ क्योंकि मैं एक घरेलू महिला हूँ इसलिए मुझे बहुत ज्यादा वक़्त नहीं मिल पाता पर फ़िर भी अपने बचे खुचे समय में से थोड़ा समय निकालकर किताब और समाचार पत्र पढ़ती हूँ समाचार पत्र पढ़ने से सारी दुनिया में क्या चल रहा है इस बात की हमें जानकारी मिलती है इसलिए समाचार पत्र पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके अलावा हमें और भी जानकारियाँ मिलती हैं जैसे कि किस चीज का भाव बढ़ा या घटा कौन सी चीज नई नई आई है और कौन सी चीजें बंद हो चुकी हैं